یوں تو میں جس مذہب کو مانتا ہوں وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس مذہب کی ہر ایک بات ہر ایک چیز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب کی طرف دھیان نہیں دیتا کیونکہ مجھے میرا مذہب بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے تو مجھے ایک مذہب اور اس کی کچھ عادتیں اور طور طریقے بہت اچھے لگتے ہیں وہ مذہب ہے سکھ مذہب سکھ مذہب میں کھانا کھلانے اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے کا جو رواج ہے اور جو طریقہ ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے سکھ مذہب دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جس میں شاید یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کا پیٹ بھرنا بہت اہم بات ہے اور شاید یہ ان کو یہاں عبادت میں شامل ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مذہب کے لوگ جگہ جگہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں مختلف جگہ پر بھوکے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ ان کا پیٹ بھرتے ہیں اسی لیے مجھے سکھ مذہب کا یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہیں زلزلہ آتا ہے کہیں لوگ کھانے کو ترستے ہیں تو میں شوشل میڈیا کے ذریعہ دیکھتا ہوں کہ یہ سکھ مذہب کے لوگ وہاں موجود رہتے ہیں اور ہر طرح سے پریشان حال اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی لیے میں نے سمجھ میں سمجھتا ہوں یہ سکھ مذہب ایک اچھا مذہب حالانکہ میں تمام باتوں میں اسلام کو پسند کرتا ہوں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مجھے ہر اعتبار سے بہتر اور صحیح لگتا ہے